आं सानो बर'रावखौ इउनाव जों जौगा होनोब्ला बा रैखा खालामनोबा जोंहा गोबां खमानि मावनांगौ दं आरखि जोंहा दिनै स्कुलनि लेबेलनिफ्राय जुदि नायोब्ला जोङो गावनि बिजोंजों जों फरायनो मान्नांगोन गावनि बिजोंजों जोङो सोलोंथाइ लानो मोन्नांगोन गावनि बिजोंखौ जोङो जोंनि इउन जोलैनो जोलै होलांनो हायोबा बे फरायनायनि जों इउन फरायनायखौ बा फरायनायनि सोलोंथाइ लानायनि मोनसे बे बर'रावजों सोलोंथाइ लानायनि माबाखौ जों जुदि इउनाव होलांनो हायोबा अब्ला बे अरायबो थांना थालांबाय थागोन होन्ना आं सानो आरखि दा बेजों लोगोसे जोंहा माने रावखौ बिखेक्कयै रावखौ जुदि होनोब्ला बे बांसिन सोलोंथाइनि माबायाव बांसिन फैयो आरखि जेब्लासिम जोंहा माने मिदियामा थागोन जोंहा सोलोंथाइ लानायनि खाबुया थागोन अब्लासिम बे हारिया बा बे रावा माने जौगाबाय थागोन बा सोलिबाय थागोन होन्ना आं सानो आरखि आरो बेजों लोगोसे जोंहा माने लिरनाय नांगोन जोंनो रायथिंस् नांगोन जोंहा माने जेरै हिस्ट्रियाथ' सानसेयाव क्रियेट जायाखै नोङा होम्बा हिस्ट्रिखौ जोङो लिरनांगौबा बा बानाय नांगौ बे गोबां बोसोर लादों स' हिसतरिकेल बानायनायनि थाखाय जोंहा माने लिरबिथां थानांगोन आरखि लिरबिदां लिरथाइ ना गुबुन गुबुन बर' लाइमोनफोरा बा जोंनि जे लाइमोन बे लाइमोनफोरा गावनि रावाव लिरनानै गालांनो मोन्नांगोन आरो बे रावा अरायबो थाबाय थाबासो बे फसिबोल जागोन आरखि बेजों लोगोसे जोंहा लिरगिरिफोरनि थाखाय जोंहा गोबां माने जोंनो फ्लेटपर्म नांगौ जेरेखम दा जोङो नोंगौ लिरबिदां जोंहा गोबां दङ लिर लिरग्राफोर गोबां दङ बाट जोंहा फ्लेटपर्मा खम जेरै हमना ला फिल्दनि थाखाय बा गोदान गोदान जगदारि दाननि पिक्स जेरै ओंखारदों हस्टआ जेरै ओंखारदों नङा होम्बा बलिवुडानो जा हलिवुदानो जा जेरै फिल्म इन्दास्रि मोनसे फ्लेदपर्म दङ बेहाय जोङो अनलाइन अडिदिइन्च जायखौ जों होनो बा गोबां जोंहा अवेबसाइद दङ बा सिनिमा पल्स दङ जों खाबु जेराव मोनो फिल्म खिन्थिनो थिग बेबायदि लिरगिरिफोराबो मानि खाबु मोन्नांगौ आरखि दा बेनि थाखाय जोंहा मा जानांगोन जोंहा इन्टारनेस्नेल रायथिंस् माबोरै हरनो जोङो दा जोङो जुदि सोङोब्ला बे जे बर' राव हिसाबै बा बर' रावनि सोरबा इंलिस रायथार्स बा बर' हारिनि सोरबा इंलिस रायथार्स सोरबा दङ नामा गोबां खम दं आरखि सान्नो हानाय दा बेफोर जुदि जोङो जोंनि लिरबिदांखौ इन्टारनेस्नेल जों जुदि बेखौ हरनोबा बा गोसार होनोबा जों मा खालायनांगोन जों आइएसबिएन आइएस एसजों बेबायदि नाम गोसारनाय जोहो कन्थेन्ट मोनसे लानांगोन आरखि जाय बुस्टुनि थ्रुयै जोङो मानि इन्टारनेस्नेल ट्रेबेल खालायनो हागोन जोंनि लिरथाया ट्रेबेल खालायनो हागोन बे पर दा पइध्स अन दा राइटार्स नोङा होम्बा जायफ्रा खन्थाइ लिरो रायथाइ लिरो बा सुंद' सल' जायखिजाय लिरबिदां जे लिरो दा बेसोरनि थाखाय मोनसे फ्लेदपर्म मोनसे नांगौ आरखि दा बेखौ मानि मोनसे गबमेन्टनिफ्राय मोनसे स्किम बा मोनसे मोनसे राहा मोनसे लानो हायो आरखि पर दा राइथार्स दा बेजों लोगोसे जोंहा मानि मा बे अनलि बे नङा जोङो रावखौ लाखिनोबाथाइ जोंहा मेइनलि जोंहा माने मा हांखो नोङा होम्बा बेजों लोगोसे जोंहा अनेक बुस्टु जोंहा दंबावो जेरै माने फिलिम लाइनाव बा जोंनि खालसार लाइनाव गोबां बुस्टुया फैबाव नांगोन आरखि गोदान सब बुस्टुयानो निजा जानांगोन जेब्लासिम माने जोङो जोंनि मा होनो इखौ जोंनि रावखौ रैखा खालामनो सान्दों अब्लासिम माने जोङो जुजिनांगोन बुस्टुया जोहा मानो होनबा दानि जुगाव मानि मा वर्लदा जे सारबाय सारबाइबोल अब दा फिटेस नोङा होम्बा जायखौ जोङो जायनो गोहो गोरासिन बेनो थांना थागोन दाबे गोहो गोरायाव थांना थानोबाथाय जोंहा अनेक बुस्टु माने लाबोफानो नांगोन आरखि दा रावखौ जुदि जों होनोब्ला जोंहा रायथार्सनिल' नङा बेवहाय ओह स्टुदेन्चल' नङा बेवहाय खालसारनिबो आखाइ थागोन बेवहाय माने मा होनो इखौ सोरबा आर्दथिससनि थागोन सोरबा माबानि थागोन स' बे अनलि दा सुइथां सब बुस्टुया मानि मा एके लगे मोनसे माबाबासो बे ज'मा बा समान मोनसे जोंनो मोनसे माहोनो इखौ रिजाल्ट मोनसे होगोन आर रिजाल्टा बे मोजां जानायबाथाइ जों खस्टबो खालाम नांगोन स' बेखायनो जोंनि इउद्सखौ जुदि जोङो माबानाय बाथाय जोङो फ्रटमावनो जोङा सोलोंथायखौ नांगोरगोन आरखि बे सोलोंथाया जाबासो सोलोंथाइया गावनि रावजों जानांगोन गावनि मोनसे मेदियामा गावनि राव जानांगोन बे बर' रावजों दानांगोन अब्लासो बर' रावा अरायबो थांना थाबाय थागोन जुदि सलिङानो जुदि जों गुबुन रावजों खालाय नांगौबा जोंहा उनाव जोंनि जिमान बर' लिरनो हायाबाबो नों गुबुन रावाव लिरबाय थानांगोन आरखि बा जोङो बुंनांगोन जोंनि निजा मोनसे असटिथ्ट' थानाय नङा स' बेखायनो आं सानो मानि मा स्कुलनिफ्राय जागायनानै आदि खरि जेरावबो माने हायार से बा हाइस स्टादि जोंहा जि दङ सब बुस्टुयावबो जों हमना ला पिएसदि खालामनाय रिसार्च खालामनाय बे रिसार्च खालामनायोबो सब बस्टुया माने मा गावनि रावजों जुदि जों खालायनो मोनोबा दा थ्रेन्चलेसन मेइनलि जोंहा गुबुन रावखौ जुदि माबानोबाथाइ जोङो गोदान गोदान अर्दस् बानाय नांगोन दिहुन्नो हानांगोन लोगोसे जोङो ट्रेन्सलेट खालामनो रोंनांगोन गुबुननिखौ जोंनियाव जों ट्रेन्सलेट खालायना लानो रोंनांगोन आरखि स' बेखायनो आं सानो माने बेफोर खामानिखौ जुदि जों मावनो हायाबाथाय अब्ला जोंहा ओह रावा थांना थानाया अरायबो जौ ओह जौगालांगोन थागोन बेखौ आं सानो आरखि